अरबा चाबल दू सए बीस रुपे किलो दू सए पचीस रुपे किलो आ हॅं कए किलो लेबहो तए किलो देबऽ

नहि कम नहि सीता सीता साफ चाबल उहो लगतऽ दू सए पैंतीस रुपे किलो हॅं सीता छै हॅं इएह लगतऽ नीक नीक चाबल लेबहो तऽ नीके ने पैसा लगतऽ हॅं नीक जब लेबहो तऽ नीके पैसा लगतऽ अच्छाके अच्छे ने पैसा लागै छै पाॅंच किलो दू किलो एक पेकेट दस किलो जतना लेबहो लेकिन पैसबा तऽ लगबे ने करतऽ चिक्कन चाबल लेबहो तऽ चिक्कने ने पैसा लगतऽ आंय ऑंय ओ चाबल दै छियै दू सए पांच रुपे किलो हूं अच्छा हॅं अच्छे अच्छे

उं हॅं सब दिन चीज सब रङ्गके होइ छै तऽ सबके भावो ने दस रूपा कम दस रूपा बेसी अच्छा अच्छा चीज लेबहो तऽ अच्छे रङ्गके ने पैसो लगतऽ उं हॅंं हॅं अच्छा अच्छा चीज लोक कोनो चीज बजारमे खरदबहो तब तऽ अच्छे पैसा लगतऽ ऑंय ओहए बात ठीक छै रखऽ आब आब रखऽ भए गेलऽ